जखन हम सब इसकुलमे पढ़य छलहुँ तऽ इसकुलमे पेन्टिंगके शिक्षा हमरा सभके देल जाइत छल हँ पेन्टिंगके मास्टर साहब जी चाहब हमरा सभके शिक्षा ब्लैक बोर्डपर चित्र बनाके पेन्टिंगके चित्र बनाके हमरा सभके शिक्षा दै छलैथ आओर कहय छलैथ कि एहि प्रकारके पेन्टिंग कयल जाइ छै ओ पेन्टिंगमे अपने तऽ पेन्टिंग बनाके पहिने हमरा सबके सिखबय छलैथ हँ अइमे अइ रङ्गके रङ्ग अइमे अइ रङ्गके रङ्ग अइमे अइ रङ्गके रङ्ग दऽ कऽ पेंटिंग अहाँ सब करू तखन हम तऽ अपन घरपर आबिके ओकरा ओहि प्रकारके ब्लैक बोर्ड तऽ नहि रहय छल तऽ सादा कागज या घरके देवालपर ओकर चित्र बनाके देखय छियै देखके ओकर जहि तरहके इसकुलमे मास्टर जी करय छलखिन हँ ओहि तरहके हमसभ घरपर ओकरा अथीकऽ कऽ पेन्टिंग बनाके हु बहु ओकर नकल तैयार कऽ दै छलियै हँ